पहिले दू हजार तीनकेँ हम मोबाइल चलबै छलियै दू हजार तीनेमे मोबाइल चलबै छलियै से नोकियाके मोबाइल रहै ओहिमे किछु नहि होइत छलै ओहिमे होइ छलै खाली फोन आबै छलै फोन जाइ छलै पैसा दसो रुपैआ डला दै छलै हन तऽ ओहिमे बात भऽ जाइ छलै हन दस रुपैआ डलबै छलै नओ रुपैआ अबै छलै बात भऽ जाइ छलै हन आ आब जे छै मोबाइल जे रखने छै लोक तऽ आब मोबाइलमे धियापुता आब मोबाइलमे सीरियल लोक देखि लैत छै ई तऽ बिजलीके फिल्म देखि र रहल छै कार्टून देखि लै छै धियापुता सभ सभकिछो देखि रहल छै विडियो कॉलिंग कए रहल छै मोबाइलमे पाइ सठि जाइए तऽ अढ़ाइ सए रुपैआ पाइ डलबय पड़बैए अढ़ाइ सए रुपैआ मोबाइलमे डालय पड़ैए आ तखन जे छै से धियापुता कार्टून देखल धियापुता फिल्म देखलक अपने मन भए गेल किछु देखयके से देख लैत छी कखनहु कार्टूने देखि लेलहुँ कखनहु चुन्ने लालके फिल्म देखि लेलहुँ कखनहुँ अथिके देखि लेलहुँ बिजलीकेँ देखि लेलहुँ मने जे मन भएल से अपना देखि लेलहुँ कखनो फोन आयल परदेशीके वीडियो कॉलिंग कए लेलहुँ कखनो माइए बहीनसँ बात कयलहुँ माँके फोन आबि गेल तकरहिसँ बात कए लेलहुँ आबक मोबाइलमे सभ सिस्टम छै पहिलुका मोबाइलमे एतेक सिस्टम नहि रहै पहिलुका मोबाइलमे खाली घरसँ फोन आबय बात हुए बस भए गेलै पैसा डलाबै दस रुपैआ डलाबै नओ रुपैआ आब मोबाइलमे डलबय पड़ै छै अढ़ाइ सए रुपैआ अढ़ाइ सए रुपैआ डलाबय पड़ैत छै